हेलो अहाँ डॉकटर साहेब बजै छिए कि कोना बेबस्था छै अहाँ ओहिठामके जेनाकि आशा ताशा जे छै से सभ नीकसे देखभाल करै छै मरीज सभके लऽ जाए छै हॉसपिटल ओ आओर कि सब बेबस्था छै अहाँ हॉसपिटलके हूँ हूँ

आओर जे छै से पोलियो अभियान जे चलै छै ताहि सबमे जे छै से खोराक तोराक बच्चा सभकेँ पिआएल जाए छै ओ बी सी के टीका होइ छै ओ जे कि कहै छै खोराक होइ छै एगो अबै छै जे ओ खोराक देल जाइ छै तागतके किदन आओर सब सुविधा कि सब मशीन राखल छै कि सब अहाँके उपलब्ध छै मशीन छै से नहि मशीन सबके कि बेबस्था छै अहाँके हॉसपिटलमे जाँच पड़तालवला मशीनसब जे होइ छै ओ आओर डॉकटर अहाँके हॉसपिटलमे टाइमसे डॉक्टर साहेब बैसै छथिन कि नहि अच्छा ई कहिआसे चालू भेलै हँ पहिले तऽ हॉसपिटल सबमे हम देखै छलिए एतेक कूड़ा कचरा ओम्हर गन्दगी ओम्हर कि कतऽ